हैलो नमस्ते हां अं'ऊ रामनगर होटल बैंक बिच्चा बोलै नी थोआढ़ी केह् सेवा करी सकने अस हां जी हां जी अं'ऊ तुसेंगी चेेक करियै सनानी इक मिंट्ट ठीक एह् तुस रुको इक मिंट्ट अं'ऊ तुस्सें दिक्खियै सनानी आं जी साढ़े होटल च इसलै कोई रूम अवैलेबल नेईं एह् सारे बुकड होए पेदे एल्लै बड़ा रश एह् कस्टमर ई कस्टमर एह् इत्थै बड़ेे लोग घूमन आंदे आए दिन ते एल्लै कोई रूम खाल्ली नी ऐ अं'ऊ समझनी दी तुस केह् आक्खै दे पर मैं बी केह् करां इसलै सारे रूम फुल्ल न अच्छा तुस बैठो इक मिंट्ट अं'ऊ दिक्खनी आं कोई ना तुस बड़ी दूरै दा आए दे थुआढ़े ताईं करने आं ट्राई करने आं कोशिश पूरी हां इक रूम खाल्ली होने आह्ला दो घैंटे बाद फैमिली ऐ इक उनें दो घैंटे बाद चेेकआउट करना ते तालु धोड़ी ते नी ऐ कोई रूम दो घैंटे तुस वेट करी हां जी हां तुस अराम कन्नै घुम्मी सकने बड़ी घूमने आह्ली जगह शैल शैल तुस इत्थै दा किला घुम्मी सकने ते फैमिली लेई जाओ उत्थै घुम्मो किला घुम्मो मंदिर ऐ डल्सर झील ऐ पानी ऐ उत्थै दिक्खो तुस मच्छलियां पानी बिच्च नेईं नेईं जो बी तुसें सुना बड़ा शैल सुने दा इत्थै बड़े लोग दूर दूर दा आंदे घूमने जंदे स्पेशली घुम्मने लेई गे इत्थै बड़े शैल तुस उप्पर जाह्गे ते इन्ना शैल दे बूह्टे मतलब बूहटे लग्गे दे बड़े बड़े तुस फोटो खिच्ची सकने शैल साढ़े होटल दे बड़े स्ट्रिक्ट रूलस न सारें फालो करने पौंदे जेह्ड़ा फालो नेईं करी सकदा ते उसी अस रूम गै नी दिंदे पैह्लै साढ़े एह् रूल चाहे तुसें चेेक आउट करने शां पैहला तुसें चलो अस तुस्सें रूम दिन्नें ते तुसें रूम बिच्च जादा शोर नी होना चाहिदा ते जेह्ड़ा तुस खंदे पींदे तुसें जो बी खाना ओह् गंद तुसें डस्टबिन च पाना रूम च सफाई होनी चाहिदी ते गंद नी होना चाहिदा ते कोई चीज त्रुट्टी नी होनी चाहिदी नेईं अस समझने पर केईं लोग होंदे ना समझदे ही नी आंदे साढ़े होटल च गंद पाई चली जंदे ते शैल नी लगदा इ'यां समान भन्नी ओड़दे जां केश जां केश चोरी करियै लेईं जंदे ते ओह् केह् होंदा साढ़ी पेमेंट बिच्चा कटोंदा फ्ही ओह् साढ़ी बी अग्गे ओनर होंदे ते ओह् साढ़ी पेमेंट कट्टी ओड़दे फ्ही पैसे नेईं दे रूलस ऐ एह् कि तुस नौ बजे दे बाद तुस असेंगी काल नी करी सकदे कि असें खाना लोड़दा ते एह् लोड़दा ते ओह् तुस नौ बजे दा पैह्ले तुस जे खाना साढ़ा होटल खुल्ला होंदा तुस जाई सकदे साढ़ी कैन्टीन बिच्च खाई सकदे पर नौ बजे शां बाद नेईं खाना कोई बी केश नी खुल्ला होना इत्थै कोई बी डांसबार नी खुल्ला होना तुस अपने रूम बिच्च जाना बस नौ बजे बाद असें सारी चीजां बंद कीतियां होंदियां हां जी हां जी थोआड़े लेई रूम असें डिसाइड कीते दा रूम नंबर नाइन ते चाबी अस रक्खी ओड़गे जेल्लै तुस त्रै घैंटे बाद आह्गे ते तुस चाबी मेरे कोला लेई सकने बोह्त बोह्त शुक्रिया थुआड़ा काल करने लेई